हमारे बालाघाट जिले में विकास और विकास के मामले में हमें मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि अगर हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो हम उसमें पढ़ाई नहीं कर पाते हैं अच्छे से अपने मन पसंद सब्जेक्ट से पढ़ नहीं पाते हैं या फिर समाज से रिलेटेड जिसके समाज में पहचान होती है जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है या आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वो लोग समाज में एक अपना स्थान अलग ही बनाते हैं फिर उनको कुछ आए या ना आए पर्यावरण के क्षेत्र में देख लो जैसे अगर कोई वृक्षारोपण करके बागवानी लगा देता है तो उसमें कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी लकड़ियाँ उपयोगी होती हैं तो उसे दूसरे ही लोग काट कर ले जा लेते हैं राजनीति के मामले में तो सबसे ही बेकार है बालाघाट जिला है अगर जिसकी राजनीति में अच्छी पहचान है तो उसने पढ़ाई नहीं भी किया है तो उसे कहीं भी नौकरी मिल जाएगी और अगर एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसने अगर वह नेताओं से मिला हुआ नहीं है राजनीति में नहीं है तो उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता तो यहाँ के बुनियादी ढाँचे को बदलने की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है जैसे कि कास्ट इशू को ले लो जो लोग ओ बी सी से आते हैं एस सी एस टी जनरल ये सभी अलग अलग केटेगीरी के लोग हैं लेकिन यहाँ पर एस सी एस टी के लोग कम पढ़ाई करते हैं कम नंबर लाते हैं फिर भी उनको नौकरी मिल जाती है और ओ बी सी और जनरल वर्ग ऐसा है ज़्यादा नंबर आने पर भी इनको पीछे की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है ये इन चीजों में सुधार करने की यहाँ बहुत ही जरूरत है